तो हमने मुर्गा बहुत पसंद आता है खाने में और अच्छा लगता है मुर्गा मछली ये भी हमें बहुत पसंद है बिना तले उसको नहीं खाते हैं उसको तल लेते हैं बेसन में बहुत अच्छा लगता है इससे अच्छा लगता है बहुत पसंद है मुर्गा मछ बकरा भी हमें बहुत पसंद आता है खाने में उसको भी अच्छे से अगर बना देते हैं तो वो बहुत बढ़िया लगता है खाने में और हमारे परिवार में भी अच्छा लगता है सबको भी अच्छा लगता है सब खाते हैं अच्छे से बनाते हैं उसको फिर खाते हैं और खाना में चावल जैसे बनाते हैं बहुत अच्छा चावल बनाते हैं तड़का दे करके बनाते हैं उसको तो बहुत अच्छा लगता है और रोटी भी रोटी भी बनाते हैं तो उसको रोटा बनाते हैं एक तरफ घी लगाकर के और दो ठो पड़ पड़ा करके उसको बेल देते हैं और उसे खाते हैं वो अच्छा लगता है उसे बहुत अच्छा लगता है या तो फिर खाने का मन हुआ तो थोड़ा सा सोडा डालते हैं और डालने के बाद उचास बनाते हैं थोड़ा मोटा और उसको पक जाता है तो उसके सालन में पौरते हैं तो वो सोख लेता है बहुत अच्छा लगता है खाने में जिसे तंदूरी रोटी होती है उसी तरह का वो बन जाता है इसलिए हमें इ सब चीज़ बहुत पसंद है मुर्गा मछली बकरा तीन चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है और अच्छे से बनाते हैं और खाते हैं इसको हो गया वो अभी आने में और क्या बता देते हैं खाने में और चीज ये चीज़ बन सकता है जैसे दाल हुआ चना और चना और दाल मसाले दाक बनाकर के उसको खा लेते हैं